हॅलो फ्लिपकार्ट ऑफिस न्हू हांव जॉवीन हांवे धा तारखेक तुमच्या प्लेटफॉर्मसून वॉच ऑर्डर केल्लो अमेझ फीट जी टी एस टू मीनी म्हणून म्हाज्या फ्रेंडान सुद्दां हो वॉच ऑर्डर केल्लो आनी ताचो वॉच खूब बरो आहा पूण म्हाजो म्हाजो वॉच सामकोच फ्लोप कलर सुद्दां दुसरो येयलो हांवेन ऑर्डर केला ब्लेक कलर पूण येयला ब्लू कलर तुमच्या स्क्रिनाक सुद्दां क्रेक आशिल्लो तुमच्या डिलिवरी बॉयान दुसऱ्यांच लोकेशनान म्हाका ऑर्डर व्हरपाक लायलें हांव खूब रागार आसा हांवेन थ्री थावसंड फायव हंड्रेड पे करून म्हाका हो वॉच मेळ्ळा एक बटन सुद्दां चलना तुमच्या वॉचाचे स्क्रिनाक क्रेक बटनां हांव तुमकां इतलो वायट रिव्युंव दितलो